میرے علاقے میں چند مشہور کالج ہے جس میں قابل تعریف اسلامیہ کالج ہے اور ایک کالج ہے یونک کالج جس میں ڈگری کالج اور وہ خاص خواتین کے لیے ہے میری بہنیں اس کالج میں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اردو تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں جو آج کل کے وہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے